हेलो हँ ओ तऽ अहाँ कतए कतए घुमै ले जेनाइ छै कतए तऽ एतए छै बगलमे छै एकटा सिँहेश्वर जेकि भगवान महादेवके मन्दिर छै आपरूप मन्दिर छै आओर बढ़िआँ छै मन्दिर ओतए आओर आओर छै दुइ जगह आओर घुमैवला तऽ अहाँ सिँहेश्वर जै सकै छिए अँ तऽ ओतहु घुमैवला बढ़िएँ जगह छै आओर अहाँके मतलब कि ओतए अगर बढ़िआँ नहि लागत तऽ अहाँ तब चलि जै एतए ई रेलवे एस्टेशन छै घुमैवला ओकर बाद छै मधेपुरोमे एक दुइ जगह घुमैवला जगह जे अहाँ ओतए घुमि सकै छिए जी तब अहाँ एतहु घुमि सकै छी आओर मतलब कि जी जी जी तऽ अहाँ तब मतलब कि जी तऽ अहाँ सब बजार बजार उजारमे घुमि सकै छिए ने जेनाकि बजारमे कि मिलि रहल छै मतलब कि फले मिलि रहल छै या सबजिए मिलि रहल छै कतए बढ़िआँसे कतए सस्ता मिलै छै कतए कपड़ा बढ़िआँ मिलै छै कतए खराब मिलै छै तऽ ईसब चीज अहाँ देखि सकै छिए मन्दिरके अलावा इहोसब चीज अहाँ घुमि सकै छिए एतए जेनाकि एतए छै मुरलीगञ्जमे छै मुरलीगञ्जमे कतए मतलब कि मारकेट छै सबजी मारकेट कोन्ने छै या मतलब कि कपड़ा दोकान कोन्ने बढ़िआँ छै ईसब चीज अहाँ मतलब कि देखि सकै छिए या सिँहेश्वरोमे छै तऽ सिँहेश्वरमे अहाँ घुमि सकै छिए एन्ने ओन्ने या मुरलिओगञ्जमे छै घुमैवला कुमारखण्डोमे छै घुमैवला सब जगह छै घुमैवला जी तऽ अहाँ तब तऽ एतहु ई मतलब कि मारकेटमे या कपड़े पसन्द भए गेलै या कोनो कम अथीवला तऽ अहाँ ओहो सबचीज लै सकै छिए जी जी जी तब अहाँ तऽ मतलब ई नहि छै कि हमरा मतलब कि घुमै ले अएलिए परपससे तऽ कि घुमिए सकै छिए तऽ मन्दिर जेना भए गेलै मन्दिरमे पूजा करनाइ छै ईसब चीज इएहसब चीज ने तऽ अहाँ एहि सबचीज कै सकै छी जी तऽ बगल अगलमे जेनाकि हमरा आओरके एतए पड़ै छै मुरलीगञ्ज कुमारखण्ड मधेपुरा मीरगञ्ज मीरगञ्जोमे बढ़िआँ सबचीज मतलब छै घुमैवला एक दुइ गो मन्दिर छै जे ओतए अहाँ पूजा कै सकै छिए ओतहु

ठीक छथिन तऽ अहाँ